इक उपन्यास हा हिन्दी च जिसी में अनुबाद करा दा हा डोगरी च ते मीं थोह्ड़ी मुश्कल आई क्योंकि डोगरी मेरी पैह्लै भाशा नी ऐ मेरी पैह्ली भाशा हिन्दी ऐ ते लिखनें च मिगी थोह्ड़ी जेही दिक्कत आई ही जियां डोगरी च हलंत होईया बिंदियां होई गेईयां ओह् जादा न मात्तरां जेह्ड़ियां न ओह् अलग चाल्ली दियां न ते थोह्ड़ी जेही में दिक्कत होई पर ते कुश जेह्ड़े लफ्ज हे ओह् में इन्ने समझ नी आए ते एह् दिक्कतां मीं आईयां हां